हैलो जी सर आप नेहा रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं जी जी सर मैंने कल कुछ पार्टी के लिए खाना ऑर्डर किया था आपको मैंने अपने घर दोस्तों की एक पार्टी रखवाई है और मैंने उसमें खाने की व्यवस्था की थी इसलिए मैंने आपके यहाँ से खाना ऑर्डर किया है जी सर जी जी लेकिन सर क्या आप बता सकते हैं कि पूरा खाना कंप्लीट है मुझे कल दस बजे पूरा खाना घर में चाहिए जी सर जी खाना भिजवा देंगे ना आप दस बजे जी जी बिलकुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और स्वादिष्ट खाना होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा खाना है जी जैसे कि पचास लोगों का खाना बना हुआ है इसमें दो प्रकार की सब्ज़ियाँ हैं मिठाईयाँ हैं कुछ जी वो तो मैंने डाटा आपको भेज दिया है कि क्या क्या मुझे लेना है जी जी जी कल दस बजे तक पहुँचा देंगे ना हाँ सर और एक बात पूछनी थी कि मैंने इतना सारा खाना ऑर्डर किया है तो उसमें कुछ छूट आप मुझे देंगे क्या कुछ पैसा कम करके देंगे या कुछ एक्स्ट्रा देंगे मुझे जी जी जी मैं पूरा पैसा आपका फ़ोनपे में डाल दूँगी जी ओके सर